जय झूलेलाल मूंखे जाम पुराना फ़ोटू आहिनि ॾाढा घर जा ऐं ॼण कुझु तस्वीरूं बि सभु पुराणा पुराणा चाहे ईअं जिते बि रहया आहियूं सब भले ब्लैक एंड वाइट में आहिनि पर सभु सुठो लॻंदो आहे ऐं ॼण मूंखे भई या हिकिड़ी यादिगिरी ईंदी आहे त भई असां जंहिं महिल भई सभु सुठो हुओ हीअं ऐं हाणे त खणी कलर वारो थो हर कोई थिए ऐं सभु मना सभु तस्वीरूनि में ब्लैक एंड व्हाइट पाण सुठियूं लॻंदियूं आहिनि सभु सुठो लॻंदो आहे मूंखे यादिगिरी ईंदी आहे इनजे बारे में